हाणे ए आई जी मदद सां असां ॿोलीअ खे तर्जुमो करे सघो था यानी ट्रांस्लेट करे सघूं था ए आई जाम ताक़तवर तर्जुमो करे रूक ॿोलीअ जी रूकाटवन रूकावटूनि खे तोड़े सघे थो मुआसलात खे आलमी सतह ते वधीक रसाई ॾिए सघे थो ऐं इनजो बचाव इहो आहे त ए आई खतरे जे निशान जी निशान दाही कंड ॿोलियुनि खे डिजीटाइज करण में सख्तु करण ऐं ब भाली लाइ वसिला पैदा करण में मदद करे सघे थो ॿियो असां ए आई जी मदद सां डिजिटल डिक्शनरी खे वधाए सघूं था इन्हनि खे वधीक जाम ऐं इस्तेमालु कंदड़ु दोस्त बणाए सघू था